आं दा मोनसे फामुखौ सालायनानै दङ बा मोनसे फामुनि बिगोमा आङो जानानै दङ बे फामुआव आंहा गोबांथार जुनारफोर दङ मोसौ मैसो गोबां दङ दा बे मोसौ मैसोनिफ्राय आङो सानफ्रामबो गोबां गाइखेर दिहुन्नाय जायो गाइखेर फान्नानै आङो गोबां रां खामायनो हायो गाइखेर फान्नानै आङो सानसेयाव दासिमावहाय आङो माने जौसे लिटारनिबो बांसिन गाइखेर फानगासिनो दङ बेबायदिनो फुङाव खेबसे आरो बेलासियाव खेबसे गाइखेरखौ दिहुन्नाय जायो गाइखेरल' नङा बेबायदिनो गाइखेरनिफ्राय आङो दा पनिर एबा बेबायदिनो गाइखेर दाखा बेबायदिनो साना माखन बेफोरखौ दिहुन्नानै बेफोरखौबो फानगासिनो दङ दा बेजोंनो आङो गोबां रांफोर आर्जिनो हानाय जाबाय दा मोसौ फिसिनानै आङो रांनि रां खामायनायावहाय खहा जानाय बादि आङो मोनाखै माने जे मोसौनि फामु खालामनानै मोसौ मैसोनि फामुजों आङो गोबां रां रां आरजिनो हाबाय बेखौ दा आङो बुंगोन आरो बेबायदिनो जाथे जिब जुनारनि फामुखौ बयबो जाथे सोलोंनो नाजायो बा मावनो नाजायो बेखौनो आङो बुंगोन मानोना रां आरजिनायाव जिब जुनारनि फामु खालामनानैबो जोङो साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो गोबां रां खामायनो हानाय जायो